کھیل انسانی جسم اور ذہن دونوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں جب ہم کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو ہمارا جسم حرکت کرتا ہے جس سے جسمانی طاقت چستی اور برداشت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کھیل دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور موٹاپے جیسے مسائل سے بچاتے ہیں ذہنی طور پر بھی کھیل بہت فائدہ دیتے ہیں یہ تناؤ کو کم کرتے ہیں خوشی کا احساس دلاتے ہیں اور اطمینان بڑھاتے ہیں ٹیم کھیلوں سے ہم میں تعاون برداشت اور قیادت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں کھیل بچوں میں نظم وضبط اور وقت کی پابندی سکھاتے ہیں مطالععہ کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہیں روزانہ کچھ وقت کھیل کے لیے نکالیں تو صحت مند اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں